मैंने मार्केट से एक बाज़ार से एक स्मार्टवोच खरीदी थी वह बहुत ही अच्छी थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है जो उसकी क्वालिटी थी मुझे अच्छी लगी और जो उसके अंदर फीचर्स थे वह भी काफी अच्छे थे उसकी मैं बात करूँ तो जैसे की वो जिस रेट में आ रही थी जिस जितने पैसे में आती है उससे ज़्यादा उसके अंदर फीचर्स थे जो मुझे देखने को अच्छा लगा और जो कंपनी वाले बताए थे वो सब कुछ चीज़े उसमें अवेलेबल भी थी वो एक बहुत ही अच्छी वॉच थी ओर वह ज़्यादातर ख़राब भी नहीं हुई मेरे काफी चार पाँच साल चली वो वॉच ख़राब नहीं हुई और ज़्यादा न मैनटेनेंस मांगी और वह एक बहुत ही अच्छी वॉच थी